ہیلو سر عنایا ریسٹورنٹ سر میں نے آپ کو آرڈر دیا تھا جس میں ایک پلیٹ بریانی تھی چکن قورما تھا اور آٹھ خمیری روٹی تھیں اور سلاد اور رائتا تھا لیکن سر میں وہ کینسل کرنا چاہتی ہوں آپ کی بہت مہربانی ہوگی اب آپ پلیز میرا دوسرا آرڈر لکھ لیجیے اس میں مجھے چاہیے بٹر چکن سیخ کباب اور اب رومالی روٹی چاہیے سر مجھے اب خمیری رہنے دیجیے گا رومالی روٹی دے دیجیے آٹھ آپ کی مہربانی ہوگی آپ یہ میرا آرڈر زعفر آباد پہ بھیج دیجیے اکیس نمبر گلی سیکنڈ فلور سی دو سو سات پلیز